सत्य घटनेचेर आधारीत पुस्तक म्हटल्यार हाल हाल हाल्लिचे लेखक जे आसात राजन खान म्हणून एक प्रसिध्द लेखक आसात तांचो एक कथा संग्रह आसा एकूण माणसांचा प्रदेश म्हणून ताचेर तांच्यानी वस्तुनिश्ट अशें भाश्य केल्लें आसा तातूंतल्यो ज्यो कथा आसा पळय त्यो कथा जर आमी वाचल्यो जाल्यार आमकां दिसता की ह्यो खंय तरी आमच्या आजूबाजूक ला जाल्ल्यो आसात अशें दिसता आमकां आतां तातूंत एक कथा आसा म्हणजे त्या कथेचें नांव आसा एका रात्रिची बाई म्हणजे आतां ह्या कथे वयल्यान आमकां कितें ना कितें आमी तर्क वितर्क करूंक शकता पूण ती कथा वाचले उपरांत आमच्या लक्षांत येतलें की तेतूंत कितें जाता थोडक्यान कथानक सांगता तेचें कितें आहा तें एका रात्रिची बाई म्हणजे तो कथेंतलो जो नायक आसा तो हमालिचें काम करता म्हणजे तो शिकललो खूब आसता वकील म्हणून पूण तो हमालिचें काम करता बस स्टेण्डार आनी तेका एक आगळ्या वेगळ्या हेतून म्हणजे खूब अशें अस्वस्थ अशें चेडूं मेळटा तेचे कपडे फाटलेले आसतात कितें आसता वो तो तेका घरा घेवून येता कित्याक एका चली मनशाक बस स्टेंडार इतक्या रातचें दोवरप ह्यें योग्य आसना आपल्या घरा कडेन घेवन येता आनी ताच्या बरोबर ताचो लेखक मित्र जो आहा तो रावता अशें ते दोग जाण रावलेले आसता आनी हो अचानक एका चेडवाक घेवून एयल्लेल्या कारणान कितें आसता की ताकाय खंय तरी वेगळें हें जाता की हो बाबा एका चेडवाक घवून आयला मागीर ह्यान पयली हेणें असलें केन्नात करूं ना मागीर त्या चेडवाक थंय रावोंक दिल्या उपरांत तेका फ्रेश जाल्या उपरांत तेका न्हावपा धुवपाक दिल्या उपरांत दुसरे कपडे बदलूंक दिल्या उपरांत मागीर खंय तरी तेका विश्वास जाता की हें दोगूय आपणाक कांय करचे ना आनी तें आपली काणी सांगता तें जें चेडूं आसता तें गांवातल्यान पळून येल्लें आसता म्हणजे आपल्या कितें प्रेमी जो बॉयफ्रेण्ड जो आसता तेच्या बरोबर तें पळून येल्लें आसता आनी तें वांगडा आपलें सगळें भांगर बिंगर घरांतल्यान घेवून येल्लें आसता म्हणजे आमी दोगूय वोचोन थंय शहरान वचून संवसार कारपाचो असो तो प्री प्रियसी हा तो तेका सांगता आनी फटयता तेका आनी मागीर तें हांगा हाडून तेचो बलात्कार बी जाता आनी तेंच्या वांगडचे जे पयशे बी आसता जांव तेचे भांगार बी घेवून येल्ले आसता ते सगळें लो लुट्टा आनी वयता आणी तो हॉटेलान रावल्ल्या कारणार ताचे कडेन रूमाचे पयशे नासता भरपाक तेका लागोन मागीर ते रूमातलो तो व्हेटर म्हणजे त्या हॉटेलांतलो व्हेटर जावं आनीक कोण रूम बॉय बी आसता ते सगळें ताचेर अत्याचार करता आनी अश्या अवस्थेन तेंका बसस्टेण्डाचेर सोडटा आनी तेन्नाच ह्या कथेंतलो नायक तेका घेवून येता आपल्या कडेन आपल्या घरा कडेन आनीक असोच सगळों विचार जाल्या उपरांत मागीर खंय तरी तो नायक आनी नायकाचो जो फ्रेण्ड जो लेखक आसता तो खंय तरी तेका समजयता चेडवाक की तूं आतां सगळें जल्लें तें बरें आसा पूण तूं परत घरा वचपाक जाय तुजी आवय बापूय थंय काळजी करता आसतलीं म्हणून अशें सगळें सांगता पूण तें घरा म्हणून खंयचे तोंडान वयतलें हें हो एक तेच्या फुडल्यान प्रश्न उबो रावलेलो आसता पूण तें एक रात्र जी आहा ती सगळें तेंच्या कडेन रावता आनी आपलें मन जें आहा तें सगळें तेंच्या कडेन व्यक्त करता आपल्या मनांतले विचार आनी मागीर तो जो नायक जो आसता तो सांगता तेका की तूं आता तुज्या घरा गेल्लें बरें कितें करतलें फार फार करून करून घरांतले तुका मारतले बी तर तेच सहाजीक आसा तो आतां तेका कांय करूंक शकना पूण तूं जर ह्या अश्या जर प्रोब्लमसाक जर तूं फॅस करूंक शकता जाल्यारूच तूं तूं फुडलें तिजें जिवन व्यतूत व्यतीत करूंक शकता म्हणून तेका ज्या कथानकाक जें नांव दिलां त्या कथेक जें नांव दिलां ती एका रात्रिची बाई म्हणजे त्या दोगायच्या आयुश्यान जेन्ना खंयसरूच बायलेचो जांव चेडवाचो संपर्कूच नासलो आनी अश्या तरेन एक बायल तांच्या मदीं एक चेडूं मनीस तांच्या घरांत येता म्हणून त्या कथानकाचें नांव एका रात्रिची बाई दुसरी कथा हा तेंची ती म्हणजे काळ नेईल तस वाहत जावू काळ नेईल तस वाहत जावूं हेतून कितें आसता की एक जर्नलिजम शिकपी एक कॉलेज आहा थंय शिकपी एक चेडूं आसता तेचो जो मोग जो आसा तो आपल्या सराचेर जाता म्हणल्यार सराचें वंय ऑलमोस्ट चाळीस आसता आनी तेचें लग्न जाल्लें आसता आनी तें चेडवाचो जो मोग आहा त्या सराचेर जाता म्हणजे हेतून आमी कितें म्हणटात तेका आतांचे जें सिचुएशन आसा की ल्हान चोडवांक एक जाणटो मनीस आवडप ही सत्य घटना ह्या हेतून दिसून येता त्या नंतर मग अ तेंचें जें उलोवप जाता तेंचें तेंच्या दोगांयचें जें उलोवप जाता तेचेर अशें आडून येता की अ म्हाजी संवसार आहा हें आहा पूण तुका हांव लायक जाता जाल्यार आपुणूय तुजेर मोग करता असो तो प्रोफेसर आहा तो चेडवाक सांगता आनी मागीर तेंचे खूब हाचेर विचार विमोशन खूब जाता आनी मागीर लास्टाक ते दोगांय जाणां अशीं थरयतात की जशें जाता तशें म्हणजे जशें चालू हा तशेंच चालुनी म्हणून त्या कथानकाचें जें नांव आसा तशें काळ नेईल तस व्हाहत जावूं अशें त्या अ कथानकाचें अ नांव नांव जावन आसा त्या मुळे अशी अनेकश्यो कथा संग्रह ज्यो आहात म्हणजे अनेक कथा आहात त्यो राजन खानान बरयल्लो आहात किंवां कादंबरी आहा अश्यो खूब अश्यो मनांक लागून वयता कित्याक तातूंत सगळें जें आहा तें सत्य घटनेचेर आधारीत आसता तेका लागून वाचपी मनशाकूय खंय तरी ती घटना रिलेट जाता आनी ताका लागून म्हाका राजन खान हो लेखक सदांच आवडटा